आज कल के जीवन में टेक्नोलेजी आने से मतलब पारावारिक जीवन बहुत ही ज़्यादा बाधित हो चुका है आज कल बच्चे माँ बाप बिल्कुल अलग हो गए हैं बच्चे दिन भर मोबाइल पर ही लगे रहते हैं उनको कोई ध्यान नी रहता फैक मतलब जो पारिवारिक पहले के जैसे बिल्कुल ही नहीं रहा बस वो मोबाइल मोबाइल मोबाइल मोबाइल मोबाइल में ही रहते हैं हर चीज़ मोबाइल पर ही करते हैं ना मम्मी पापा से बात करना ना दादा दादी की कहानी सुनना ना उनके पास बैठना बस मोबाइल में ही रह जाते उनका पूरा समय मोबाइल पर ही जाता हर चीज़ ना वो बाहर खेलने जाते हैं घर के अंदर बस बैठे ही रहते हैं बाहर का खेलना होता ही नहीं है सिर्फ़ मोबाइल पर ही रहता है तो आज कल टेक्नोलेजी का जो जीवन है परिवार में बहुत असर पड़ रहा है परिवार को बहुत दूर कर रहा है एक दूसरे से